हैलो स्विगी मां प्रशांत थो ॻाल्हायां सुभाणे असां मधूबन पार्टी प्रो ऐम जी रोड जूनागढ़ ते शाम जो पार्टी रखियलु आहे हुन में असां घटि में घटि पंजाह ॼणा हूंदासीं त उन्हनि लाइ मूंखे पाव भाॼीअ जो ऑडर बुक करिणो आहे पंजाह ॼणा जी पाव भाॼी ऐं पंजाह कोल्ड ड्रिंक्स जो बुक ऑडर रखण जो आहे ऐं शाम जो साढ़े अठ लॻे असांखे हुते डिलीवरी मिली वञे अहिड़ो करण जो आहे ऐं हिन ऑडर ते तव्हां असांखे घणो डिस्काउंट ॾेई सघंदव